हँ हँ कहै री साइकल खरीदनाइ रहय साइकिलमे जे टायर मोटगर रहय रहइए जेना मोटर साईकिलके रहइए हँ हँ हँ कनि कम सम नहि हेतय की हँ

हँ अरे की करबय बच्चा जएह चाहतइ वएह ने हँ

ओकर की भाव यऽ बारह हजार बाप रे एते महगा यौ

ओ अरे की करबय बजट तऽ कम्मे छै आओर कम्मे दामवला लै लए पड़तै तीन हजारवला तीने हजारमे देबय कम नहि हेतय ओकर दाम ठीक छै आबय छी